आमच्या भारतांत धार्मीक स्व संस्कृती म्हळ्यार खूब तरेचे लोक रावता आनी खूब धर्मांचे लोक रावता तशे हिंदू धर्मान देवळांनी भजन किर्तन चलता खंयचोच सण येयलो वडा पुनव गणेश चतुर्थी दिवाळी नवरात्रा मागीर जात्रा आसता मागीर होळी तशें किदें आसले की देवळांनी भजनां आसता किर्तना आसता आनी आरती आसता मागीर तबला पेटी हे घेवन भजनां गायतात लोक आनी चर्चीन म्हटल्यार आयतारचे तेंचे प्रेयर मिटींग आसता तशेंच गूड फ्रायडे आसता मागीर क्रिसमस आसता तांचे मास आसता अशे खूब तरांचे तांचे कार्यक्रम आसता तशेच दरगान कवाली मुसलमानाचे कवाली म्हणजे तेंचे बरे कितें बरो सण आसत जाल्यार तांची कवाली आसता जशे मश्शीदान प्रत्येक आठवड्याक तांची सभा भरता सभेची प्रार्थना आसता गरुद्वारेन किर्तनां आसता गुरुदवारेन किर्तनां म्हणजे तांची प्रार्थना ती प्रार्थना आसता तशेंच मठान प्रार्थना आसता प्रत्येक आपल्या मठांनी वयता आनी प्रार्थना करता दर आठवड्याक दर म्हयन्याक आसतात आनी अशे हे वर्सान वार्शीक सण साजरे करून आपल्या धार्मीक संस्कृत ती फुडें व्हरपाचे लोक आपले आपले प्रयत्न करता आनी अशे खूब तरांचे धर्माचे लोक आपले आपले संस्कृती फुडें व्हरपाक वेगळे वेगळे तरेन आपले कार्यावळी घडोवन हाडटा